सिर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे सबसे प्रसिद्ध जो गांव का घरेलू उपचार है वो सिर पे एक मतलब ठंडा पानी में सूती कपड़े को शुद्ध सूती के कपड़े को डूबो के और सर पर रख दो नहीं तो ऑइल लेके घरेलू ऑइल लेके जैसे सरसों का ऑइल लेके जो गांव में शुद्ध उसे हल्का हल्का मसाज करने पे सिर दर्द ठीक हो जाता है